क'क्राझार जिल्लायाव खुंनाय गिबि हारिमुवारि फोरबोफोरा जाबाय मागो दमासि बैसागु गुबुन हारिफोरनि थाखाय एबा दोहोरोमफोरनि थाखाय सथ फुजा

क्रिस्टानफोरनि थाखाय ख्रिस्टमास बायदिफोरा फालिनाय जायो बेखौ फोथायनानै गावबागाव गावबागावनि गोसोआव साननानै बेखौ फुजिनाय जायो एबा फालिनाय जायो